दानि दोरोमारिफोरनि बेलायाव बाथौ दोहोरोमानो गिबिसिन बाथौ दोहोरोमखौनो बांसिनानो फालिबोयो आरो दासिमबो फालियो दा दोरोमारिनि बे मन्दिरफोरा जाहैबाय बिदिनो बाथौ दोहोरोम आरो बिदिनो दङ फाग्ला बाबा मन्दिर बिदिनो ताजमहल बिदिनो मानि गोबां दं आरो दोहोरोमारि सिबिसालिनि न'फोरा दानि दोहोरोमफोरनि बेलायाव माने गोबां ओंखारबाय दा बिदिनो बाथौ दोहोरोमजों लोगोसे बिदिनो जयगुरु बिदिनो खृष्टियान मुस्लिम बेफोरबादिनो ओंखारलांबाय आरो दा बिदिनो खृष्टियानफोरनि बेलायावबो बिदिनो गिरजा गिरजा न'फोरव बिसोरो प्रार्थना खालामो बेफोरनो आरो दा दोहोरोमारिफोरनि बेलायाव